व्यंजन बहुत प्रकार के होते हैं जैसे पूड़ी इडली ढोकले खीर खीर बनाते हैं इडली बनाते हैं ढोकले बनाते हैं खीर बनाने के लिए कढ़ाई का उपयोग करते हैं इडली बनाने के लिए कुकर उपयोग करते हैं दाल बनाने के लिए भी कुकर ही उपयोग करते हैं इडली के लिए साँचा यूज़ करते हैं इडली का साँचा ढोकले तो कुछ में भी बन जाते हैं परात में गिलास में गंजी में जिसमें बनाना चाहें उसमें बना सकते हैं तरह के व्यंजन पसंद हैं मुझे हर किस्म का खाना पसंद है मुझे बनाने का बहुत शौक है इसलिए हर प्रकार का खाना हर प्रकार के पकवान बनाती हूँ खासकर के मुझे खीर हो गई पूड़ी हो गई हलुवा हो गया इडली ढोकले सांभर ये हो गया इसमें ज़्यादा तेल तलाइन की चीज भज्जी हो गए डोसे हो गए पापड़ हो गए ये इसमें बहुत ही अच्छा है तेल मसाला और ज़्यादा उपयोग अपन कढ़ाई का करते हैं तलाइन की चीज़ों में और इडली बनाने के लिए